नमस्ते

आपको सारी सुविधाएँ चाहिए कहाँ आप किस जिला से आप हैं कहाँ से बोले हरदोई जिले से अच्छा अच्छा तो आपको एक अप्लीकेसन बनाइए कि आपको क्या क्या चहिए क्या क्या वहाँ पर हम सुविधा आपके लिए कर सकते हैं सुन नहीं रहा है अप्लीकेसन आप अच्छा मेरे पास हमारे पास तो आप ऐसा कर करिए कि फिर से अप्लीकेसन आप भेजिए तो हो सकता अबकी बार पहुँच जाए आप पर्सनल मेरे पास आ कर मिल जाइए आपका कॉलेज कौन सा है गाँव में ही है कि ऊ ज़िले में है अच्छा अच्छा भरावन गाँव में अच्छा कितने का अच्छा अच्छा तो आपके विद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते हैं अच्छा तो उसमें किस किस चीज की आपको व्यवस्था चाहिए क्या क्या आपके वहाँ जो सुविधा नहीं है उसको आप हमको पर्सनल मिल लीजिए अच्छा कम्प्यूटर पानी और अच्छा तो अब आप जब आइएगा तो मेरे पास कॉल कर दीजिएगा तो हम आपके पास उधर आप उधर से आएँगे हम इधर से आपके पास मिल लेंगे मेरा नम्बर आप लिखिए इक्यानवे इक्यावन छियालीस सत्ताइस उनतालीस अच्छा वाट्सअप करना है ठीक है हम कर देंगे आपके पास अब अच्छा तो और कोई चीज की दिक्कत हो आप बता दीजिएगा अच्छा अच्छा तो आप हमको आप जब आएँगे तो आप मेरे पास कॉल कर लेंगे ठीक है आपके आपको हम आपके गेट के पास मिलेंगे नमस्ते